राजस्थान में रहंदड़ु सिंधी उहा ई पंहिंजी सिंध वारी सकाफती विरासत जो जशन मल्हाईंदा आहिनि जेके बि हिंदू धर्म जा ॾिण वार आहिनि उहे उते सिंध में बि बक़ाइदे कृष्ण जा मंदर हुआ राम जा मंदर हुआ माता जी हिंगलाज माता जेका आहे उन जो उते पूॼा पाठु थींदो हुओ ऐं अॼ ताईं बि भले ई पाकिस्तान ठही वियो आहे पर उते उए हिंदू विचारधाराऊं ऐं जनमाष्टमीअ ते मेलो उहे सभु लॻनि पिया मेवाड़ फैस्टीवल जे कैमल फैस्टीवल वांगुरु त सिंधीअ में कोन्हे पर हा जेको असां झूलेलाल जयंती ता मल्हायूं जंहिंजो चालीहो वृत रखंदा आहियूं चालीह ॾींहं उन जे चेटी चंड ते जयंती थींदी आहे झूलेलाल जी अमरलाल झूलेलाल उने जनम खे असां सिंधियत ॾींहं करे मल्हाईंदा आहियूं ऐं जेका पहिरियों दफ़ो सिंधियुनि जो झुलूस निकितो हुओ हथ जा जेके गाॾा हुंदा आहिनि चइनि फीथनि वारा उन्हनि ते मूर्तियूं रखी वॾनि महापुरुषनि जूं लेखकनि जूं संतनि जूं झुलूस निकिरंदा हुआ पर अॼु उन झुलूस जे बजट खे अगरि रुॻो ॾिसूं त पंजाहु सठि लखु ख़र्च थी वेंदो आहे पंजाहु छावंजाह जे विच में झांंकियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि झांकियुनि में रुॻो सिंधियुनि जे बारे में न रुॻो झूलेलाल जे बारे में न पर सभई असांजा जेके महापुरुष आहिनि अवतार आहिनि हनूमान शिव भॻिवानु कृष्न भॻिवानु राधा कृष्न राम सीता लक्षमण हिननि सभिनी जूं झांकियूं निकिरंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे पोइ वॾा वॾा इनाम मिलंदा आहिनि गोल्ड मैडल वग़ैरह ॾींदा आहियूं त उहो असांजो जेको चेटी चंड जो ख़ासि करे अजमेर जो झुलूस आहे उहो इंटरनेशनल लेवल ते फेमस आहे जॾहिं यूट्यूब ते विझंदा आहियूं त एतिरियूं लाइक्स हूंदियूं आहिनि जो वाइड़ा थी वेंदा आहियूं भई असांजे अजमेर जी सुञाणप थी वियो आहे चेटी चंड त उन खे असां घणे में घणी इमपारटंस ॾियूं था सभु हिंदू ॾिण वार मल्हायूं था असांजी जेका माता जी जीअं शीतला सप्तमी थींदी आहे तीअं असांजी थींदी आहे सतैं सावण में सावण माउ जी सतैं आई त उन ते थदो पचाईंदा आहियूं ऐं खाईंदा आहियूं माता खे भोॻ लॻाईंदा आहियूं तरह तरह जा ताम ठाहींदा आहियूं टिकियूं चोथा मिठाइयूं ठाहींदा आहियूं घणो ई कमु असांजो हलंदो रहंदो आहे त अहिड़ीअ तरह जेके सिंधी पर्टीक्यूलर ॾिन वार आहिनि टीजड़ी आहे जीअं टीजड़ी ते सुहाॻिणियूं पंहिंजे घोट जे लाइ वॾी उमिरि जे लाइ वृत रखंदियूं आहिनि पंहिंजे औलाद जे सुख सलामतीअ जे लाइ भॻिवान खे प्रार्थना कंदियूं आहिनि टीजड़ी माता खे प्रार्थना कंदियूं आहिनि त जेके बि कॉमन ॾिण आहिनि उहे राजस्थान जा सिंधी वॾी धूम धाम सां मल्हाइनि था उन्हनि में हिसो वठन था जीअं राम लीलाऊं थींदियूं आहिनित उन में सिंधी कलाकार हूंदा आहिनि जेके वॾा ग्रंथ आहिनि रामचरीत मानस आहे उन जो पोएटिरी में अनुवाद आहे ऐं उन अनुवाद जा अठ ॾह कवि आहिनि

त अहिड़ीअ तरह असां सिंधी हिते भारत में हन्डरेड परसंट हिंदू विचारधारा जा आहियूं हिंदू ॾिण वार ऐं मन मल्हायू था ऐं उन्हनि मुजिब ई असीं पूॼा पाठ कयूं था जेका एडिश्नल ॻाल्ह आहे वाधू ॻाल्हि आहे सिंधियुनि जी उहा आहे असांजो झूलेलाल जयंती ऐं जेके संत महात्माऊं आहिनि स्वामी टेऊराम संत कंवरराम सखी बाबा आसूजा राम रायपुर जा संत ऐं जेके उदासीन पंथ जा संत हूंदा आहिनि जिन वटि ग्रंथ साहब गुरू ग्रंथ साहिबु गुरू नानक जो रखियलु हुंदो हुओ उन्हनि जा बि सभिनी शहरनि में मंदरु ऐं टिकाणा आहिनि जिते श्रध्दालू वेंदा आहिनि उते पूॼाऊं पाठ थींदा आहिनि पाठ साहिबु रखिबा आहिनि सुख में या दुख में असां गुरु ग्रंथ साहब घर में घुराए ॾाढो ख़ुशि थींदा आहियूं ऐं दुख में असांखे तसली मिलंदी आहे उन जे ज्ञान जे वाणीअ मां अहिड़ीअ तरह असांजे सकाफत असांजी संस्कृति पैंजी विरासत खे असां संभाले वेठा आहियूं हा जेका नई टही आहे जेके वॾनि शहरनि में या फारेन में रहनि था उहे वीचारा मजबूर आहिनि पोइ उनन खे आनलाइन घर जी पूॼा डिसणी पवंदी आहे जा ॾियारीअ जी लक्ष्मीअ जी पूॼा कंदासीं व तॾहिं बि उहे ऑनलाइन कंदा आहिनि ऐं अससां घरवारा उन्हनि खे वीडियोस वग़ैरह ॾेखारींदा आ्यूंहि त अहिड़ीअ तरह असीं जिते बि हुजूं सिक सां श्रध्दा सां पंहिंजी संस्कृतिअ खे संभाले वेठा आहियूं ऐं उहा विरासत पंहिंजे औलाद खे जेतिरे क़द्रु मुम्किन आहे ॾई रहिया आहियूं